हेलौ

औ माबा आं नोंनाव माबा सोंनोसो कल खालामदोंमोनलै मा जोंना माने बिदानि फिसाजोनि बार्थदे दं नालायथो ओमफ्राय बे बार्थदेआवहाय इसे मैगं नांगौमोन ओमफ्राय दा नोंनाव फानो नालाय ओंखायनो नोंनाव सोंहरदोंमोन आं मा मा मैगंफोर दङ होन्नानै बे मा होनो पटल बिदिफोराहाय बेसे बेसे दाम जाखो बेबा दाबा हो हेलौ बेसे होन्दों ए ओमफ्राय आलुफ्रालाय बेसे बेसेमोन इसे खमाय जाया बे दामफोरखौ मिलायनानै आंनोथ' ओरैनो आलुखौ थ्रिस किजि सो मोनबा जागौमोन ओमफ्राय पटल इसे पटल दस किल'सो औ थायबाल' होनदों सासेआ आरो सिनायखानायखौनो इसे सिनायनाय हिसाबै खम खालामदो बाल दे दे गाबोन लायगोन आङो दे होम्बा ओमफ्राय जोगोनारफोरखौबो इसे दोन जोगोनार आरिखौबो एसे दोन औ दे औ दे